ہندوستانی معاشرے میں مذہب کا ایک اہم اور مثبت کردار ہے یہ لوگوں کو روحانی سکون اخلاقی کردار اور ایک خاص طرز زندگی فراہم کرتا ہے ہر مذہب محبت امن اور بھائی چارے کا پیغام دیتا ہے میں دوسرے مذہب کی تعلیمات کا احترام کرتا ہوں اور ان کے تہواروں میں خوشی سے شریک ہوتا ہوں تنوع میں اتحاد ہندوستان کی خوبصورتی ہے اور ہمیں ہماری طاقت ہے ایک شہری کے طور پر بھی رواداری ہم آہنگی اور فرقہ وارانہ ہم آہنگی کو فروغ دینا چاہیے یہی دوسروں کی عبادت عبادات رسوم و رواج اور نظریات کو عزت دینی چاہیے مذہبی تفریق سے بچنا اور ایک دوسرے کی مدد کرنا ضروری ہے تعلیم مکالمہ اور مشترکہ سرگرمیوں کے ذریعہ ہم اتحاد کو مضبوط بنا سکتے ہیں یہی یا یہی اپنے بچوں کو بھی تنوع کے قدر سکھانی چاہیے میڈیا اور سوسل پلیٹفارم پر نفرت انگیز باتوں سے گریز کرنا چاہیے مل جل کر قومی ترقی میں حصہ لینا سب کی ذمہ داری ہے